नमस्ते मैम हमें बाल कटवाना था तो आपके पास आउ वहाँ आइल मतलब बाल कटवाना था कौन से कौन कौन से स्टेप आप काट सकती हैं मुझे स्टेप मुझे थ्री स्टेप कटवाना था मतलब की जैसे बाल बाल मुझे कलर भी करवाना था हेयर स्मूदिंग करवाना था तो उसके लिए कितना मतलब क्या क्या है आपके पास क्या क्या फ़ैसलिटी है बता दीजिए मेरे पास और भी कस्टमर हैं जी जी आएंगे मैम मेरा थोड़ा स हल्का गोल्डन ब्राउन होगा हाँ जी मैम मैम कोई डिस्काउंट नहीं है मतलब हो तो और भी हमारे इधर कस्टमर है जी

जी जी शादी पड़ी है कई लोग हैं उनको बाल उल कटवाना है लाइट करवाना है मतलब तो वही बोल रही थी डिस्काउंट कुछ हो जाता तो दो चार लोग हैं उनको भी ले आते उनको मतलब फेस का करवाना था फेसिंग का बाल उल का फेस करवाना बाल भी कटिंग करवानी थी स्मूदनिंग करवानी अच्छा मतलब इनका कितना चार्जेज रहेगा आपका जी मैम इधर तो पड़ी है और भी हमारे घर में भी शादी है कुछ दिन बाद फिर अभी बगल में भी पड़ी है अगर आपका अच्छा काम रहेगा तो हम और लोगों को भी बताएंगे हम कल आएंगे कल कल शाम तक आएंगे हमारे साथ दो तीन लोग भी आएंगे जी मैम ठीक है